پہلے کے لوگ برتن دھونے کے لئے کوئلے کا استعمال کرتے تھے آج کل ٹکنالوجی زیادہ ہو گئی نئے نئے لکوِڈ نکل گئے پر پہلے کے جو چیزیں استعمال کرتے تھے کوئلے سے گھسنی سے اس سے جو صاف ہوتا تھا وہ آج کل ٹکنالوجی نکلنے کے بعد بھی اتنا صاف نہیں ہوتا جو پہلے کے مٹی سے نہیں جو صاف ہوتا تھا پہلے برتن کتنا بھی تیل والا رہنے دو کتنا بھی رہنے دو صاف ہے نہیں مٹی سے یوں پہ ہو جاتا تھا اور آج کل کیمیکلوں کے صابن نکلے صابن سے یعنی کتنا بھی صاف کر لو اسکن خراب ہو جا رہی اور اتنا ہے نہیں برتن صاف بھی نہیں ہو رہا پہلے جو مٹی سے جو صاف ہوتا تھا نا بہت اچھا ہوتا تھا اس کے مقابلے میں آج کل کے ہے نہیں صابن لے لو لکوِڈ لے لو جو بھی ٹکنالوجی سے نکلے سب پورے ہے نہیں ویسٹ ہے بچپن میں ناریل کی یعنی گھسنی رہتی تھی گھسنی رہتی تھی اس سے رگڑتے تھے مٹی کو ڈال کر وہ ہمارے نانی کرتے تھے پر آج کل کیا ہے بولے تو اس کے بعد ہمارے نانی کے بعد ہمارے اماں کا دور آیا اس میں کیا ہے ہلو ہلو بدلتے بدلتے دور کے حساب سے وہ مٹی چلے گیا مٹی کے ساتھ وہ بھی گھسنی بھی چلے گیا نئے نئے صابن آئے صابن کے ساتھ آج کل تو لکوڈ آ گیا آج کے دور میں تو صرف لکوِڈ سے یوز کر رہے کتنا بھی تیل کا ہے نہیں برتن رہنے دو کیا بھی رہنے دو لکوڈ لکوڈ سے ہی صاف ہو رہا ہے